दिव्याङ्ग खेलौ के प्रति लोग सभमे जागरूकता के अभाव छै दिव्याङ्ग के लोग सोचै लऽ कि किछो न कर सकि कर सकै छै जै खातिर लोग उनका मनोबल तोड़ दय छै जै खातिर उ बहुत अपना के समाज से दूर समझे समझै छै दिव्याङ्ग खेलौ के ले लेल सरकार बहुत सारा योजना बनाके उनका आगे करै खातिर पर करै के लेल प्रयास करऽ रहल छै जइसे सरकार राष्ट्रीय स्तर पर दिव्याङ्ग खेल राज्य स्तर पर दिव्याङ्ग खेल जिला स्तर पर दिव्याङ्ग खेल के बहुत सारा प्रतियोगिता कराबै के कोशिश कर रहल छै लेकिन ओ एहि मे सफलता न पा रहल छै एहि खातिर बड़का शहर मे दिव्याङ्ग लोग तऽ खेल के प्रति जागरूक हो गेल छै लेकिन छोट शहर छोट गाउँ सभमे एहि के प्रति जागरूकता नहि छै जाहि खातिर ओ अपना के पीछे समझै ले भारत सरकार दिव्याङ्ग खेल केन्द्र से एक अलग केन्द्र जाहिमे दिव्याङ्गजन लोग खाली खेल के प्रति जागरूक हो आ राष्ट्रीय एवम अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर देश के नाम रौशन कर सकै छै एहि के लेल योजना बना रहल छै जाहि के खातिर पिछला बरस दिव्याङ्ग खेल मे भारत के एक पेरालम्पिक मे एगारहगो मेडल आ एलै